میں زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت علم کو دیتا ہوں کیونکہ علم ہی وہ شے ہے جس سے انسان صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سیکھتا ہے

ایک تعلیم یافتہ شخص اپنے ملک کے لیے بھی اپنے گھر سماج کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے